हम जे पंखा खरदेलियै ओ बड नीक रहै ओकर हवा बहुत ठंढा छै हैवेल्स कम्पनीक छै ओ बहुत बढ़िऑं चलै छै